हेलो हेलौ हाँ अब चलिएगा बोद्धगया आपकी टेम्पु बहुत अच्छी लग रही है कंडीसन में टेम्पु है अभी ही निकाले हैं सी एन जी क्या हाँ गाड़ी तो बहुत अच्छा लग रहा है अथी बोद्धगया चलना है क्या अएँ कितना पैसा लीजिएगा क्या बोधगया का पाँच सौ रुपये लीजिएगा आप पटना पटना पटना से बोधगया का पाँच सौ रुपये थोड़ी है अगर पसिंजर बैठाइएगा मान लीजिए जो हम तो अकेले रहेंगे उसमे अगर इच्छा होगी पैसिंजर बैठ

तीन सौ तीन सौ रुपये लीज तीन सौ रुपये लीजिएगा मतलब पसिंजर पसिंजर बिठाइएगा फिर इसके बाद तीन सौ रुपये लीजिएगा हम तो सौ रुपये में जाते हैं पटना से जो है सो हम सौ रुपये में बोधगया जाते हैं अएँ

तो आपको गाड़ी देखे जो सी एन जी नया है तनिक उसीमें हमको हिल डुल नहीं होगा मतलब बैठ कर के जाने में बहुत अच्छा लगेगा इसलिए हम आपको बोले हैं अगर सौ में चलिएगा तो बोलिए हेलो

तभी भी बहुत है

अरे अब तो गैस पर चलता है ना अब थोड़ी ही तेल भराना पड़ता है गैस पर चलता है गैस तो कम रेट होते जा रा है नरेंद्र मोदी जो है सो गैस कम करते जा रहा हैं अएँ हाँ हाँ सी एन जी है न तो फिर भी गैस ही पर ना चलता है तो उसमें हिसाब किताब से हम तो सौ रुपये में जाते हैं सौ रुपये में आते हैं इसलिए जो है सो अगर अब आपको पेश आता है तो बोलिए अएँ ठीक है तो आ रहें हैं ठीक है